जेका बि पर्यटक आहिबि जेका ॿाहिरि सां ॿाहिरूं माण्हू ईंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ असांजी गवर्मेंट ने बसूं कारूं बि हिते हलायूं अथनि उहो बि मुफ़्त सेवा आहे जंहिं में हू आराम सां और अलम आराम सां सुविधाजनक स आराम सां वेही करे व अलॻि अलॻि जॻह ते घुमी करे चाहे जेतिरा बि हिते मंदर आहिनि या घुमण जी जॻह आहिनि हुते घुमी करे आराम सां पंहिंजो इंजॉएमेंट करे सघनि था त हिन में ई हुननि खे कोई बि जंहिं में दिक़त बि न हूंदी जेकियूं नवां नवां माण्हू आहिनि जेके हितां जे बारे में बिल्कुलु बि पतो आहे त उहो हितां जी हर नईं शयुनि खे ॾिसी सघंदा आहिनि